एगो रहै जटा आओर जटिन रहथिन खेलै रहिए सभ खेलिके आओर तब अपन जटाके जट खेलै रहिए नाचै रहिए गाँजै रहिए सभ खेलै रहिए दूर रोडपर सड़कपर खेलिके तब अपन धिआपुताके सब अञ्जलि आओरके सङ्गहि खेलै रहिए जटा रहै अञ्जलि बनल काजल जटिन रहै बनल सभ खेलै रहिए तब अपन खेलिके ओहि गाममे ओहि टोलामे होइ रहै से हियाँसँ खेलिकऽ ओहि टोलामे जइए देखैलए हुआँसँ अइए सभ ओनुक्का एन्ने आबै देखैलए जटा जटिन कोना खेलै हइ एन्ने देखैलए आबै हमहूँ आओर चलि जाइ रहिए देखैलए ओहो आओर आबै रहै देखैलए सभ काजल रहै जटा जटिन बनल रहै सभ गीतनाद गाबै रहिए नाचै आओर रहिए सबचीज खेलै धुपै रहिए खेलधुपिके आबै रहिए घर फेन ओहि टोला चलि जाइ रहिए खेलैलए अपना घरपर हुँ बतैली घर हेतै